मनुष्य जे छै से सदिखन अपन जड़िसँ जुड़ल रहैए एकर कहबाक तात्पर्य ई अगर कोनो बच्चा गाँव देहातसँ बिलाँग करैए या गाँव देहातसँ यदि ओ जुड़ल या तऽ ओ आबैवला समयमे जे छै कतौ भी ओ डॉक्टर बनै इन्जिनियर बनै या कोनो भी क्षेत्रमे ओ काम किया ने करै ओकरा जे छै से अगर गाँव आबैके मौका लागल या कतौ यदि गाँव देहातमे जाइके मौका लागल तऽ ओकरा हृदयमे ई जरूर रहैए जे कम सँ कम खेत खलिहानकेँ घुमि देखि या ओकर जे छै हवाके आनन्द लिअ या ओकर वातावरणके आनन्द लिअ एकर मतलब ई जे ओ आइके समयमे तऽ ओ डॉक्टर बनल यऽ इन्जिनियर बनल यऽ कोनो भी पदपर जे छै ओ प्रतिष्ठित यऽ मुदा अथि जे ओ जेना मतलब गाँवके ओकर जे छै परिवेश जे यऽ पर्यावरण जे यऽ ओहि जगहपर ओहिसँ ओ जुड़ल रहैए ओकर बाप दादाके जे काम रहैए जकरा हुनक बाप दादा जे छै जे बड़ी चावसँ बड़ी लगनसँ करैत रहथिन ओकरा जे छै आइयो ओ अपन दिमागमे स्मृति बनेने अछि आ ओकरा याद अछि जे हम एहि सँ जुड़ल छी